हेलो सर नमस्ते जी सर हंसराज मीणा जी बोल रहे हो हिंडोन सिटी से जी सर मैं गोरव कुमार बोल रहा हूँ सर हिंडोन से क्या है सर मेरे को कुछ ट्रीटमेंट चाहिए था सर अचानक से शाम को मेरे को पेट में दर्द हो गया था तो सर इसके लिए मुझे एक ट्रीटमेंट लेनी थी कुछ सलाह लेनी थी मोर्निग आज सुबह में जी सर ये सुबह में हुआ था दस ग्यारह बजे के आसपास हुआ था सर सर मैंने नाईट को तो गोभी और आलू की सब्जी खाई थी और चार चार रोटी खाई थी जी सर अचानक से ही दर्द हुआ था नहीं सर उससे पहले मेरी कोई भी ट्रीटमेंट और दवाई गोली किसी भी तरह की नहीं चल रही है वो अचानक से हुआ था सर हाँ नहीं धीरे धीरे ही हुआ था अचानक से फिर तेज हो गया था काफ़ी नहीं सुबह हुआ था दर्द तो तो सर मुझे इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट चाहिए था तो अभी तो अभी क्या मैं आ सकता हूँ आपके पास में अभी आप कहाँ पे हो नहीं सुबह में तो हाँ सुबह में भी रोटी खाई थी मैंने सुबह में दो रोटी दो रोटी खाई थी और आलू टमाटर की सब्जी खाई थी हाँ उसके बाद दर्द हुआ है हाँ दस ग्यारह बजे के आस पास हुआ था तो शायद गैस एसिडिटी के कारण भी हुआ हो तो सर मुझे ये ही चेकअप करवाना था तो आप कुछ ट्रीटमेंट दे देते तो आप कब तक मिल जाओगे अपने क्लिकनिक पे हाँ तो कब तक आ जाओगे आप क्लिनिक पे ए जी आप बताइए सर मैं एक दो घंटे बाद आ जाऊंगा आपके पास में अभी मैं यहीं पार्क पे हूँ सूरत पार्क है न ये इसके पास में हूँ हाँ हाँ इधर ही है वो इसके पास में ही हूँ मेरे घर पे हाँ सर ठीक है तो मैं एक या दो घंटे बाद आता हूँ आपके पास में फिर मैं ट्रीटमेंट लेता हूँ जो भी है मेरा थोड़ा थोड़ा सिरदर्द भी रहता है हाँ वो आज ही हुआ था वो तो हाँ ये तो सुबह में ही हो रहा था सुबह में ही आठ बजे से नहीं सिर दर्द तो पहले से ही हो रखा था हाँ तो ठीक है सर मैं दो घंटे बाद आ रहा हूँ आपके पास में फिर आप मुझे ट्रीटमेंट दे दीजिए सिर दर्द का और पेट दर्द का दोनों ही हाँ ठीक है सर ओके धन्यवाद